हा सरकार कैम्प लॻाईंदी आहे जंहिं में बीमारियुनि जे बारे में माण्हुनि खे जागरुकु कयो वेंदो आहे ऐं ॿुधायो वेंदो आहे ऐं उन्हनि जूं जाचूं भी कयूं वेंदियूं आहिनि जीअं खून जी जाच जंहिं में शुगर जी जाच बिलर पेशर जी जाच इहे सभु कई वेंदी आहे ॿारनि जे लाइ बि पोलियो जो शिविर लॻायो वेंदो आहे उन में ॿारनि खे पोलियो जी दवा पीआरी वेंदी आहे त हा कैम्प सरकार लॻाईंदी आहे ऐं बीमारियुनि जे बारे में बि ॿुधाईंदी आहे त असां खे कीअं बीमारियुनि जो बचाव करणु खपे ऐं उन जो ऐं अगरि कंहिं खे बीमारी लॻी थी वञे त उन जो इलाजु कीअं करणु खपे